मेरे पिता हमें एक ऐसा पति से शादी कराएँ कि अपने जीवन में हम अच्छा सा पति पाए हैं ताकि हम इतना ख़ुशनसीब हूँ कि मेरे पति हमेशा मेरा ख़्याल रखते हैं मेरा ज़िक्र करते हैं हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं कुछ तकलीफ़ हो तो बार बार मेरे से पूछते हैं कि हाँ क्या हुआ तुझे ऐसे वैसे सब कुछ करते जो भी ख़्वाहिश होगा मोरा मेरे पति सब सारी ख़्वाइश पूरी करते हैं ऐसा हुआ ही नहीं कि ख़्वाहिश मेरा पूरा ही नहीं किए हों मेरे पति बहुत अच्छे हैं उनका नेचर भी उनका स्वभाव भी सब अच्छे से हैं उनका हर एक व्यवहार सब उनको कहते है नहीं नहीं नहीं तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं तो हमें अपने पति पर बहुत गर्व रहता है कोई अगर उन्हें कुछ भी कहे तो हमें बुरा लगता है मेरे पति अपने जीवन में यही पाए हैं सबसे अच्छे पति पाए हैं मेरा ख़्याल रखते हैं